जैसे मैं कोई मूर्तियाँ बनाना पसंद करती हूँ जैसे भोला बाबा का मूर्ति बनाना है हमें तो उसके लिए हमको चार्ट पेपर चाहिए ड्रॉइंग पेपर वो पेपर सारा पेपर लाके सादा पेपर खरीदने जाते हैं उसके बाद ये कट पेंसिल चाहिए कटर चाहिए रबड़ चाहिए और कलर चाहिए ये सबके लिए मैं पैसा मांगती हूँ घर परिवार से पैसा मांग के अपने माँ बाप से गार्जियन से जाते हैं दुकान फिर ये सब खरीद के लाते हैं लाने के बाद मैं उसको पहले कट पेंसिल से हल्का हल्का उगाके देखती हूँ ये गड़बड़ तो नहीं हो गई तो उसको बनाके पहले पेंसिल से फिर उसको जब पूरा फिनिश करके फिनिश करने के बाद उसमें भोला बाबा जैसे जटा बनाई त्रिशूल बनाई डमरू बनाई ये ठीक से बना नहीं बना देख लेते हैं और उसके बाद उसमें मैं पूरा करने के बाद उसको फिर सब कलर से जैसे डमरू बनाए त्रिशूल जटा को ब्लैक कलर से कलर करना है और ये सब बन गया उसको कलर अच्छा से करके फिर मैं देखती हूँ अच्छा बना या नहीं बना सारे चीज़ मेरे पास उपलब्ध है नहीं है सारा चीज़ उपलब्ध करके लाके फिर मैं मूर्ति बनाना शुरू करती हूँ जैसे भोला बाबा का मूर्ति में त्रिशूल जटा डमरू ये सब बनता है उनके तीन आँख होते हैं पूरा सब बनाके उसको फिर से फिनिश करना पड़ता है कलर करना पड़ता है उसमें कलर करके अच्छा से मूर्ति बनाके फिनिश करके फिर मैं देखती हूँ अच्छा बना या नहीं बना अपने में डिसाइड करके जब अच्छा बना तो मैं घर परिवार में सभी को दिखाती हूँ अपना कला वो सब देखते हैं फिर पसंद करते हैं अच्छा मूर्ति बन गया तो फिर आगे जो मूर्ति बनाने के लिए हम चाहते हैं उसके लिए वो फिर पैसा देंगे ये सब चीज़ खरीद के लाएंगे फिर बनाएंगे नहीं बना वो नहीं अच्छा बन पाता है तो फिर गार्जियन का भी मूड इसीमें हो जाता है जो आगे फिर हमको नहीं देंगे फिर मूर्तियाँ नहीं बना पाएंगे तो इसीलिए अपना डिसाइड करके जो ये बनाना है तो फिर वही हम बनाते हैं दिमाग में अच्छा से